اردو زبان کی تاریخ کیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ جیسے ہی جیسے کہ ہم بڑھتے گئے ایسے ہی اردو زبان بڑھتی گئی مجھے اردو زبان بہت ہی کافی اچھی لگتی ہے جیسے کہ لوگ اپنے لینگویج میں اردو زبان بولتے ہیں مجھے کافی پسند ہے ان کا بولنا اور ان کی اردو زبان اور جیسے کہ جبھی میں اردو بولتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جیسے کہ میں عالمہ کا کورس کر رہی ہوں مجھے اردو بولنا اور پڑھنا اور لکھنا بہت پسند ہے